हैलो हँ जी बजै छी बोलू अहाँ अहाँके की अहाँके की दिक्कत छै लाइन मे अहाँके तार बदलै के होइत लागत एक हजार रुपैआ अहाँके पूरा तार बदलै के परत अच्छा ठीक छै तऽ अहाँ तार मँगाय ली पाँच सए नहि लागत अहाँके सात सए टका लागत न सात सए रुपैआ अहाँके टका लागत तऽ अहाँ तऽ अहाँ तार मँगा लियै पलक ली अइयै बोर्ड खरीद के नया ली अइयै आरो की की समस्या अहाँके लाइन मे छै त अहाँके अर्थिंग लागत हँ त अहाँ बोर्ड मँगालु लड़का ओ सात सए टका देबै हँ ठीक छै तऽ कहिया आबै के है आइ नहि आयब पाँच दिन के बाद हम अबै छी न हम पाँच दिन बाद आयब ठीक छै तऽ अहाँ हम अबै दू दिन के बाद ठीक छै ओ ठीक छै त हम कल्हे अबै छी ठीक है हम कल्हे अबै छी